जय झूलेलाल गौरव ॻाल्हाइनि था हा गौरव मां तव्हां जे पुट जे स्कूल मां विकास चांदवाणी थो ॻाल्हायां हरे राम कीअं आहियो अच्छा ब ॿ मिंट तव्हां जो ज़रूरी खपेनि हा थोरी देरि पहिरीं तव्हां जे हिन ॿारहें साले जे पुट जी थोरी तबियत ख़राबु थी पई आहे उल्टियूं पियो करे ऐं चए पियो त पेट में बि सूरु आहे त असां हिन खे थोरो गरम पाणी पियारियो आहे ऐं असां हिन खे मैडिक्ल रूम में आराम करण लाइ रखियो आहे ऐं असांजो डॉक्टर जेके आहिनि स्कूल में हुन हिन खे चैक कयो आहे त कल्ह छा घर में बि हिन जी तबियत ख़राबु हुई कुझु अहिड़ी

अच्छा कल्ह छा ॿाहिरि कल्ह ॿाहिरि खाधो हुअईं छा कुझु खाधो अच्छा ठीकु आहे त थी सघे थो हिन खे इनडाइजेशन थी वियो हुजे त तव्हां छा था करणु चाहियो हिन खे घरु वठी वेंदौ या त हिन खे डॉक्टर तां हिन खे बेसिक मैडिसन ॾेई खणी हिन खे ठीकु आहे त कीअं ई हा त कीअं ईंदी ऐं हुन खे वठी कीअं वेंदी ॿई करे ईंदी ड्राइव करे या छा सिस्टम थींदो न छो त छोकिरो वीक थो फील करे त हुन खे मूंखे लॻे थो कंहिं कार में वठी वञण जी ज़रूरत पवंदी अच्छा ठीकु आहे तव्हां वटि ड्राइवर आहे कार आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियों हिन खे थोरो हुन खे चइजो पंहिंजी वाइफ के त साफ़ु कपिड़ा बि खणी अचे छो त शर्ट ऐं पैंट ते बि थोरा वोमिटिंग अची वई त उहो स्मैल ईंदी सभिनी खे वरी असां वटि त कपिड़ा उन लाइ कोन आहिनि त असां हुन खे जीअं बि थी सघे थो क्लीन करे रखियो आहे पर तॾहिं बि काफ़ी कलाक खां मथे थी वियो आहे न त हिन करे असां कुझु ॿिया कपिड़ा बि चैंज करे वठी वञे हिननि खां

हा हा राइट ऐं ऐं यादि करे हुननि जो बैग क्लास में खणी वञे अची करे ठीकु आहे तेसिताईं असां मैडिसन त न ॾींदा हिन खे काई ठीकु आहे अगरि वधीक थियो हिन खे काई प्रॉब्लम तव्हां जी वाइफ़ खे अचण में केतिरी देरि लॻंदी अच्छा अधु कलाकु लॻे सघे थो न

पोइ असां तव्हां जे पोटे खे ॿुधायूं था त हुन जी मदर अची वेंदी ऐं हुन खे ॿुधायूं था त तव्हां खे बि हुनजे फादर खे बि असां कॉल कयो आहे ऐं अगरि वरी थोरो वोमिटिंग थी त असां हिन खे थोरो वार्म वॉटर ॾींदासीं ठीकु आहे इहा ॻाल्हि गरम पानी ॾींदा ठीकु आहे चङो अचो वठी वञो हा हा हा ईअं मूंखे ईअं मुंहिंजे नंबर हा मुंहिंजो नंबर पंहिंजी वाइफ खे ॾिजो त अ असां हुन खे वाइफ खे मिलंदासीं ऐं ॿार खे तव्हां जे हैंडओवर कंदासीं चङो हरिओम जय झूलेलाल